اسکول میں میرا پسندیدہ سبجیکٹ انگلش تھا اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ اِس کے جو ورڈس ہیں یہ بہت جلدی سمجھ آتا ہے وہ اِس کو ایک بار سیکھنے کے بعد بھولا نہیں جا سکتا اِس کو ہم بھول نہیں پاتے اور آج کے زمانے میں انگلش بہت ہی امپارٹینٹ ہے پڑھنے کے لیے بھی اور بولنے آنی چاہیے سبھی کو تو میرا فیوریٹ سبجیکٹ انگلش ہے اور مجھے اپنے اسکول میں اِس کو بہت اچھے سے انجوائے کرتی ہوں میری جب انگلش کی ٹیچر آتی ہیں وہ مجھے اِس کو سمجھاتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں پورے ٹائم اِس کو بیٹھ کے سمجھتی ہوں اپنی ٹیچر سے تو یہ سبجیکٹ جب میم میرے کو پڑھاتی ہیں تو مجھے ایک اچھی سی فیلنگ آتی ہے تو ہاں میں کچھ نیا سیکھ رہی ہوں میں اِس کو اِس طرح سے انجوائے کرتی ہوں کہ مجھے کچھ آ رہا ہے نیا کچھ سیکھ پا رہی ہوں میں تو یہ سبجیکٹ ویسے تو امیرکن لوگوں کا ہے امیرکہ میں زیادہ بولا جاتا ہے لیکن ہمارے انڈیا میں بھی بولا جاتا ہے کچھ پرسینٹ تک اِس کا پریوگ ہوتا ہے وہ یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور پڑھائی کے معاملے اِس سبجیکٹ کا آنا بہت ضروری ہے